مجھے ایک انڈیکشن لینا تھا جس کی وجہ سے میں مارکیٹ گیا اور میں نے ایک دکان پر انڈیکشن دیکھا جو کہ مجھے بہت پسند آئے اور دکان دار نے بھی اس کے فیچر بہت سارے فیچر بتائے جو کہ مجھے بہت پسند آئے اس لیے میں نے اس کو خرید لیا اور گھر لایا اس کو اس کچھ دن استعمال کیے کچھ دن ٹھیک چلی اس کے بعد پھر اس میں کمیاں آنی شروع ہو گئی انڈیکشن اس میں جو اس کے وایر ہوتے ہیں وایر اس کا بہت چھوٹا تھا اور اس میں سب سی بڑی کمی جو ایک چیز کی یہ ہے کہ اس پر صرف کچھ ہی برتن استعمال کر سکتے ہیں سارے برتن اس پہ استعمال نہیں کر سکتے ہیں یہ اس کی سب سے بڑی نگیٹیو پوائنٹ ہے اور جس طرح شروعات میں وہ گرم کرتا ہے کچھ دنوں کے بعد وہ گرم کرنا بند کر دیتا ہے